हेल' ककराझार ट्रान्सप'र्ट एजेन्सि ना अ आं नोंथांनिफ्राय मोनसे लुबैदों जे जों मोनसे ट्रिप थांनो नागेरदों साब्रै ग्रुपयै बिनिफ्राय नोंथांनिफ्राय जों मोनसे कार भारा लानो नागेरदों बे कार भारायाव जोंनो सालायगोन बेखौ साननैनि थाखाय लागोन जोङो दा नोंथाङा बे दामखौ बेसे लायो मानि जोङो गुवाहाटियाव थांगोन साननैनि थाखाय बेखौ नोंथाङा दामखौ जेनोबा सानसे लागोन ना सालायनाय हिसाब मिटार हिसाबै लागोन बेखौ जों नोंथांनिफ्राय मिन्थिनो लुगैदों